शहर के अन्य स्कूलों की तुलना में मेरे गाँव की इस्कूल की व्यवस्था जो है मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ के लिए जो अच्छी व्यवस्थाएँ कि गई हैं वो हैं बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान और दूसरी बात है कि वहाँ पर बच्चों के बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ खाने पीने खेलने कूदने कि अन्य व्यवस्थाएँ भी अच्छे ढंग से की गई है जो उनके लिए जो उनके शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे अन्य शहर की अपेक्षा अपने गाँव का जो इस्कूल है बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छी सुविधाएँ की गई है और बुरी बात थोड़ा मुझको ये लगता है कि इस्कूल में जो नियुक्त टीचर और शिक्षक किए गए हैं यानी कि अध्यापक और अध्यापिकाएँ जो नियुक्त की गई है वे थोड़ा सा आलस्य आलस्य रखते हैं क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा देने में थोड़ा सा आलस्य दिखाते हैं वो करते क्या है कि अगर इस्कूल में बच्चे पढ़ने आए हैं तो उनको अच्छे ढंग से शिक्षा देना चाहिए उनको नई नई बातें अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए उनको इस्टडी उनके पढ़ाई पर ध्यान देना सिखाना चाहिए बट वो थोड़ा कुछ देर पढ़ाती है उसके बाद तो वो लोग अपने आप बात बातों में बिजी हो जाते हैं आपस में ही बात करने लगते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब आप पढ़ाने आए हैं तो आपको बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए ना कि बात करने कि बात करने का टाइम हो तो वो आपका खाली समय में होना चाहिए जब शिक्षा का टाइम ना हो